زندگی میں بہت سارے چیلینجز میں نے فیس کیے ہیں اور جو سب سے چیلیجنگ فیز تھا میرا وہ تھا جب مجھے کینسر

ایسی موذی بیماری جس کو سننے کے بعد ہی لوگ جو ہیں تھوڑا سا سکتے میں آ جاتے ہیں اور جب میں نے سنا تو میرے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی اور بس میں نے یہی سوچ لیا کہ میں اب جو ہوں مر جاؤں گی اور میری بچی رہ جائے گی اور میں کیسے کیا کروں گی کیا نہ کروں میں بہت رونے لگی بہت روئی بہت ہی زیادہ افسردہ تھی میں اور مجھے لگتا تھا کہ اب تو میں بچنے کی ہی نہیں ہوں اتنی موذی بیماری مجھ کو ہو گئی ہے لیکن الحمد للہ میں کافی لوگوں سے ملی بھی اور پھر ایک دم اندر میں نے اندر ہی اندر دل میں یہ تہیہ کیا نہیں اب ہر چیز کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے تو مجھے لگا جب ایسی بیماری ہے تو اس کا کو اس کی کوئی نہ کوئی صحیح دوا بھی ہوگی ٹریٹمینٹ بھی ہوگا بس یہی میں نے اپنے دل میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ مطلب عہد کر لیا تھا اس چیز کا کہ نہیں ٹھیک ہوگا میں ٹھیک رہوں گی اور پھر یہی ہوا آخر کار کہ میں نے بہت ہی ڈاکٹر کو جلدی جلدی دکھایا اور میں نے اپنا علاج بہت ہی اچھی طرح سے کیا سوچ سمجھ کر کیا کیا مجھے میرے لیے بہتر ہے میں نے لوگوں سے رائے مشورے بھی لیے اور لوگوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتایا بھی کیونکہ مجھے دوا کے ساتھ ساتھ مجھے دعا کی بھی ضرورت تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے بہت ہی چیلینجنگ فیز تھا الحمد للہ میں اب اس بیماری سے اوب گئی ہوں مطلب ٹھیک ہوں الحمد للہ میں تو مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے زندگی کا بہت ہی چیلینجنگ فیز تھا